हुअं त इलाही तारा आहिनि पर उन मां मूंखे सूरज तारो इलाही वणंदो आहे उन में अहिड़ियूं कई ॻाल्हियूं अथसि जंहिंजे करे इहो सूरज तारो पाण खे आकर्षित करे थो हिकिड़ी ॻाल्हि त ईअं आहे की सुबुहु जो नंढनि ॿारनि खे हिन सूरज जी उस में विहारण जे करे विटामिन डी इलाहीं तो मिले इन जे करे ॿारनि जा हॾका ऐं जेके अंग आहिनि उहे इलाहीं मजबूत थियनि था ऐं ॿार खे कमड़े जहिड़ियूं बीमारियूं नथी थियनि सूरज जी हिकु किरन पंहिंजे पृथ्वीअ ते पहुचण जो टाइम अठ मिंट लॻी सत्रहां सैकेंड आहे एतिरी देर में पृथ्वीअ जी ते सूरज जी किरन पहुंची वेंदी आहे सूर्य पाण खे इलाही सोजरो ॾिए थो सूर्य जे बिना पंहिंजी श्रृष्टि आए उहो हुजे ई न पाण सूरज जे बिना पंहिंजी ज़िंदगी कहिड़ी हुजे उहो त पाण सोचे बि नथा सघऊं जेको सूरज जो कद आहे उहो ॿियनि तारनि जेतिरो ई आहे पर इहो सूरज तारो पंहिंजे पृथ्वीअ जे इलाही वेझो हुजण जे करे इहो पाण खे इलाही वॾो ॾिसण में अचे थो